आं बांसिन मोजां मोननाय गेलेमुवानो जाबाय जोलुर फुटबल आङो उन्दैनिफ्रायनो गामिआव गेलेदोंमोन आरो स्कुल कलेज लेभेल सिमबो गेलेदोंमोन आरो दा आङो गेलेगासिनोबो दं माने गेम गेलेयोब्ला मानि मेन्टेलि मोजां जायो आरो बेनि थाखायनो बयबो गेम गेलेनांगौ आरो बांसिन जोंनि भारताव फुटबला खम सोलिब्लाबो जोंनि आसाम नर्थइस्ट एरिया आव बांसिनानो गेलेनाय जायो अवेस्टार्न हादोराव बांसिन जोंनि भारत हादराव गेलेनायानो जाया बांसिन नर्थइस्ट आवनो गेलेनाय जायो ओंखायनो जों बयबो गेलेनो नाजानांगौ फुटबल खौ जोंनि साफ्रोम सुबुङानो ओ रोंनायानो फ्राय रोंगौ बाट बांसिनानो ओ रोंगौथि गोनां जेनेबा फरायनायआरिजों थाफानाय सोमोन्दो थानाय बे गेलेनायखौ लाफानाय जायानो